دہلی کا تعلیمی نظام بہتر بنانے کے لیے مختلف پروگرام کیے جا رہے ہیں اور ان پر کافی توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے جیسے اچیومنٹ کرانا گولس کرانا گیمس کومپٹیشن کرانا اور مختلف طرح کے یہ تعلیمی مقابلات کرانا ایونٹس کرانا مشاعرے ہونا غزل گوئی وغیرہ کے پروگرام کا مقابلہ کیا کرایا جا رہا ہے جس میں لڑکیاں اور لڑکے نمایاں کامیابی حاصل بھی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ریپریزینٹ کرتے ہیں اس طرح سے تعلیمی مواقع ان کو مزید اور بہتر طور پر فراہم کیے جانے کی کوشش مسلسل جاری ہے